جی سر گیس ایجنسی سے بات ہو رہی ہے جی ابھی تک آپ کا ڈیلیوری بوائے نہیں آیا ان سے بات ہوئی ہے وہ بول رہا ہے کہ شام میں آئیں گے سر ہم لوگ کی صبح میں ضرورت ہے ہم لوگ سام میں لے کے کیا کریں گے میرے گھر مہمان آیا ہے اس وجہ سے ہم لوگ سوچے میرے گھر میں کام کاج ہے جی یہ تو بہت غلط بات ہے سر بولیے بولیے آٹھ بجے آنے کے لیے نہیں نہیں نہیں وہ بول رہے ہیں کہ شام میں آئیں گے یہ تو بہت ہی غلط بات ہے سر جی جی سر بولیے ان کو آٹھ بجے اس میں میرے گھر بہت مہمان آ رہا ہے گیس کی بہت ضرورت ہے کھانا وانا بنانا ہے جی بہت کام ہے بولیے آٹھ بجے آنے کے لیے وہ ان سے بات ہوئی ہے تو وہ بول رہا ہے کہ شام میں آئیں گے یہ تو بہت ہی غلط بات ہے شام میں آئیں گے آپ لوگ کیا رول کھول دیے ہیں یہ بولیے آٹھ بجے آنے کے لیے ہم لوگ کو ضرورت ہے گیس کا سر صبح میں کام ہے کھانا بنانا ہے سام میں لے کے ہم لوگ کیا کریں گے یہ تو بہت ہی غلط بات ہے سر